किसान

खेती लगबै छै जे कैसेके लीजोपर दैछै लीजोपर दैछै सालाना दैछै दुन्नू दैछै अपनो लैक मन सालाना लै छै तऽ बीस हजार टाका दै छै बीघा सालाना खेती करै लए जौं लीजोपर लै छै तीन लाख चारि लाख टाका कठ्ठा बीघा दै छै बीघा दै छै ओकरो बाद फसल लगबै छै फसल लगबै छै तऽ फसल लगबै छै धान लगेलकै मक्कइ लगैते गेहूँम लगैते जे जे फसल लगबैके अपना मोन होइ छै चना लगैते ओकरो बाद मटर लगैते मसुरी लगाबै छै चिकना विकना जे जहाँ छै रैञ्ची लगबै छै जे भी लगाइ छै अपना मोनके फसल जे जे उपज करैके मोन होइ छै से से अपनो किसान अपना मन पसन्दसँ लगबै छै जे क्षेत्रमे होइ छै वही लगबै छै